आसपास के क्षेत्र में सभी धर्मों के लोग रहते हैं इसलिए जो सभी लोग हैं वह अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं जैसे की हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कुछ जैन धर्म के लोग रहते है जो जैन धर्म के लोग जैन धर्म का पालन करते हैं जो की रोज़ जैन मन्दिरों में जाते हैं मंदिर भी उनका पास पास में ही बना हुआ है इसके अलावा हम लोग हिंदू हैं और हिंदू धर्म को ही मानते हैं इसलिए हम हिंदू धर्म का पालन करते हैं लेकिन इसके अलावा जो हमारे आसपास दूसरे धर्म के भी लोग रहते हैं कुछ मुस्लिम लोग भी रहते हैं कुछ सिख लोग भी रहते हैं सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं मुझे तो सभी धर्म अच्छे लगते हैं और जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमें बचपन में ही टीचर्स द्वारा सिखाया जाता था की सभी धर्मों का पालन करना चाहिए सभी धर्मों का आदर करना चाहिए किसी धर्मों का मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए और कहा भी जाता है कि कोई धर्म बुरा नहीं होते इसीलिए हम लोग हिंदू है तो हिंदू धर्म का पालन करते हैं हमारे हिंदू धर्म में पालन करने के लिए प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करते हैं फ़िर भगवान को स्नान कराते हैं पूजन आरती वगैरह करते हैं फ़िर प्रसाद भोग वगैरह बनाते हैं उसके बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाते हैं तुलसी में घी का दीपक लगाते हैं उसके बाद ही हमारे घर में बाकी के काम होते हैं सबसे पहले शुरुआत हमारे भगवान से ही होती है उसके बाद ही हमारे दिन दिनचर्या के काम शुरू होता है